हम बिहारके लोक वासी सभ अपन जे त्योहार छै ओकरा बहुत ही खुशीसे आओर अच्छासे मनबै छिए हमरासभके इहाँपर बहुत सारा पर्व होइ छै जेनाकि भऽ गेलै महाशिवरात्रि जाहिमे शिव आओर पार्वतीजीके विवाह होइ छै ओहिदिन सभ लड़कीसभ बहुत सारा औरतसभ पुरुषसभ हर कोइ उपवास करै छै ओकर काल्हि भऽ कऽ सभ भगवानके पूजा उजा कऽ कऽ सब ओहिके काल्हि भऽ कऽ सभ खाना पीना खाइ छै एनाहिते हमरा आरके जेना दिवाली छै दिवालीमे हमरासभके माता लक्ष्मी आओर गणेशजीके पूजा करै छै भरि दिन उपवास करै हइ घरमे फेर साफ सफाइ ओहिसे कनि दिन पहिलेसे चलैत रहै हइ घरके सजावट होइ हइ बहुत ही रङ्गबिरङ्गी रोशनी आओर लाइटसे आओर सभ भगवानके सभ परिवार मिलिकऽ भगवानके भोरे पूजा करै भगवानके बहुत तरहके परसाद चढ़ाकऽ सभ परसाद एक दोसराके बाँटै हइ फटक्का जलबै हइ एनाहिते हमरा आरमे उत्साहित पर्व छै छठि पूजा जे चारि दिनके रहै छै ओहिमे खरना परनासे लऽ कऽ नहाइ खाइ सबकिछु चारि पाँच दिनके जे ई पर्व छै बड्ड आनन्द छै एहिमे सूर्य उग डूबता हुआ सूर्य और उगता हुआ सूर्य देवताके जे छै से पूजा अर्चना होइत रहै छै एहिमे हमरा आरके बिहारके लोक वासीके बहुत ही प्रिए त्योहार छै बहुत ही आनन्दितसे सभगोटा मिलिकेँ मनबैत रहै छिए जे सब लोग बाहर रहै छै से सब अपन गाम आबै हइ अपन घर आबै हइ अपन परिवारके साथ मनबैलए ई त्योहारके बड़ा ही आनन्दित आओर बहुत ही मजा आबै हइ त्योहारमे भगवानके साथ आओर ही बहुत मजा आबै हइ हमरासभकेँ ईसबके मामिलामे आओर भगवानसे कामना करै छिए जे हे भगवान हमरा पूरा परिवारके अच्छासे रखिऔ एनाहिते हमरासभके बहुत सारा त्योहार छै जेनाकि सोमवारी भेलै सावनके महिनामे भगवान शिवके लिए वर्त करल जाइ हइ बहुत सारा त्योहार छै जे हमरासभके बहुत ही अच्छा लगै छै